हेल्ल' आं रत्न ब्रह्म' बेंटल बिख्रम बर' नोलोबारि गामिनिफ्राय आस्सा सार जोंनाव जोंनि गामियाव मोनसे बान्दोआ बायनानै गामिया लोमसावलाजोब्बाय दा बेनि बेब'स्था मा मा दं सार माबा मोनसे बेब'स्था लाजागौमोन नामा सार

नोलोबारि होनो दस पन्द्र' घरसोआ माने न' हाबनानै सौखि लोमलायनाय जाबाय

आस्सा आस्सा औ दा न'आनो थाजालाब्ला जोंना जानाय लोंनाय खुब दिग्दारआव गोग्लैबाय गथ' गथायबो दङ दा बेनि थाखायनो दिनैफोरनि गेजेराव बेलासिनि गेजेराव माबाजों रेसनफोर मोनोबा मोजां जागौमोन नामा सार दे जागोन सार दे दङ दे जागोन दे होनबा सार